दाथ' आङो फरायगासिनोसो दङ आरो फरायनायजों लोगोसे आङो साख्रिखौबो नागेरगासिनो दङ बिदिनो आंनि इयुननि साख्रि एबा एम इन लाइफआनो जाबाय फौजि आं फौजि साख्रि लानो नागेरदों आरो फौजि साख्रि लानानै आं हादरनि हादरखौ सिबिगोन आरो हादरनि थाखाय नांगोन आरो आरो बिदिनो बिमा बिफाखौबो नायगोन बिमा बिफा बिदा फंबाय गासिखौबो नायगोन आरो मिलि जुलि थागोन बिदिनो